जी मेरी बात ललिता रेस्टोरेंट पे हो रही है हँ मैम मुझे पाँच लोगों का खाना मंगवाना था जिस में मुझे दाल फ़्राई पनीर और रोटी और चावल चाहिए मैम जो आपके यहाँ ज़्यादा फेमस सब से ज़्यादा टेस्टी होता हो आपके यहाँ पनीर ओके ओके एक प्लेट इसका भी भेज देना ठीक है मैम कोई फेमस डेज़र्ट है आपके रेस्टोरेंट पर ओके ठीक है मैम आप भेज देगा बट टाइम का ध्यान रखना हमारे घर मेहमान आए हुए हैं तो मुझे दो घंटे के अंदर ही सारा खाना घर पर ठीक है इस बात का ध्यान रखना है कि खाना साफ़ हो और साफ़ हो ठंडा ना हो ठीक है मैं ऑनलाइन पेमेंट कर दूँगी आप भिजा दीजिए